हम जे व्यञ्जन बनाबै छी ओहिमे हमरा खिआलसँ सबसँ आसान व्यञ्जन साग होइए सागे होइए बस आओर अपन भनसा भनसा घरमे हमसब ज्यादातर खाना चुल्हापर बनाबै छी जाहिसँ खाना स्वादिष्ट आओर प्रोटीनयुक्त रहैए आओर शरीरके लेल तऽ ज्यादा लाभदायक हेबै करैए साग एतेक आसान तरीकासँ बनाएल जाइ छै जे बस अहाँ सागके काटिकऽ बर्तनमे डालिकऽ चुल्हापर दऽ दिऔ बस ओ बनि जाएत ओकरबाद ओहिमे अहाँ नमक मिरची तेल डालिकऽ ओकरा खा सकै छी आओर बात जे कठिन व्यञ्जन बनबैके तऽ हमरा सबसँ ज्यादा कठिन सब्जी लागैए जाहिमे मतलब हरचीजके मात्रामे देल जाइ छै मात्रासँ ज्यादा देलापर ओ चीजके टेस्ट सुआद खराब भऽ सकैए तऽ लेकिन फिरभी हम सब्जी ठीकठाक बना लै छी आओर हम हमरसबके भनसाघरमे लगभग तरह तरहके खाना बनैए कियाकि गाममे हर सब्जी साग दालिके सबचीजके सुविधा रहैए हरचीज खेतसँ मिलि जाइए तऽ अलग अलग तरहके दालि बनबै छी अलग अलग तरहके सब्जी बनबै छी आओर सब सब्जीके सँ बनबैके अलग अलग तरीका होइ छै आओर हम सबसँ ज्यादा टाइम जे खाना बनबै छी ओ बनबै छी मिक्स वेज मिक्सवेजके